میں مارکیٹ گیا بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ کولر کی سخت ضرورت ہے بغیر کولر کے کام نہیں چلے گا تو میں نے کرامپٹن کمپنی کا ایک کولر خریدا کولر خریدنے کے بعد مجھے ایسا احساس ہُوا کہ شاید کہ گرمی نہیں پڑ رہی ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اے سی میں پڑا ہُوا ہوں واقع میں کولر بہت اچھا چل رہا ہے جب سے کولر لیا مارکیٹ سے کھوڑا کلونی سے تو بہت آرام مل رہا ہے چاہیے کہ کرامپٹن کمپنی کا ہی خریدیں وہ مُفید ہے اور فائدہ مند ہے